ॿ जुन ॿ हज़ार चार पंज मेई ॿ हज़ार ॿारहां टे मार्च ॿ हज़ार ॿ सोरहां अगस्ट ॿ हज़ार छ्ह वीह नवेंबर ॿ हज़ार टेवीह